गोड़ जब टुटि जाइ छै तब तऽ अहाँके सुविधा होइ छै सदर अस्पताल अहाँके लिए सुविधा होइ छै अऽ अइजाँके लिए सदर अस्पतालमे गोड़ टुटलाक बाद जाइ छै तऽ जाँच उँच सभचीज करबाबय छै सी टी एक्सरे करबाबय छै तहन एक्स रे करबाबय छै सभचीज करेलाके बाद तब डॉक्टरके पता चलय छै डॉक्टर साहेबके पता चलय छै तऽ तब अपन बैन्डेज करय छै स्टील ओइमे घुसबय छै जेना टुटल उटल रहय छै तऽ स्टील घुसेलाके बाद हर चीजके सुविधा होइ छै सर अस्पताल मे हर चीजके कोनो भी बीमारी रहय छै सभचीजके सुविधा होइ छै हर सदर अस्पतालमे जे बीमारी आबय छै जे आदमी जेतना सभचीज कहाँ कहाँके ने आदमी सदर अस्पताल आबय छिकै सभसँ फेन ओ जब ओ हो जाइ छै जेना सरकारी अस्पताल छै जकरा नहि मन भावय हइ कि नहि इहाँ पर ठीक नहि होतय तऽ अपन सभसँ सभसँ बढ़िआँ सहजीवन हॉस्पिटल भी सभसँ अच्छाके लिए होइ छै उहाँपर उहाँ पर गेलाके बाद आदमीके होइ छै तऽ बहुत किछु डॉक्टर तऽ सभचीज चेक चाक कयलाके बाद फेनो अपन देखय छै कि कैसन पेशेन्ट छै देखलाके बाद डॉक्टर भी हाथ लगबय छै एना हाथ नहि लगा सकय छै तऽ तब लगबेलाक बाद फेनो ऑक्सीजन जकरा जे होइ छै अपना फेरो गोड़ टुटलाके बाद आदमी कते ऑक्सीजन लगय छै बेहोश भए जाइ छै तऽ ब्लड चढ़य छै पानि चढ़य छै सुइ उइ जेतना चीज छै तऽ गोड़ टुटलाके बाद आदमीके तऽ कमजोरी पासमे अयबे करय छिकै तऽ हर चीज ओइमे ओइमे खतम होइ जाइ छै तइयो बहुत चीज फेन ओतहियो जइसन गोड़ रहय छै तऽ ओइसन तऽ नहिये हो पाबय छै तइयो अपना लेखे तऽ किछु मम्मी पापा तऽ छोड़बे छोड़ैत तऽ नहिये छै कि बच्चा किछु गोड़ नहि ठीक हुए तऽ तब अपन देखबय उखबय छै तऽ सदर अस्पतालोमे देखा लै छै ओमहर तऽ नहि मोन भावय छै तब फेन आबय छै इहाँ इराहटाके पास आबय छै सहजीवन सहजीवन हॉस्पिटल आबय छै तऽ उहो देखय छियै सभचीजेके बीमारी उहो सुविधा सभचीजके छै हर चीजके सुविधा उहो छै सदर अस्पतालोमे किछु सहजीवन हॉस्पिटलमे फेन उहो किछु एतना डॉक्टरके नहि पता चलय छै कि कइसे करि सकय छियै तऽ नहि हमरा पता चलय छै सभसँ जेना गोड़ टुटलाके बाद अथी डॉक्टर सभसँ शम्भू कुमार डॉक्टर भेलय बहुत बढ़िआँ डॉक्टर छिकै गोड़ टुटलाके नसके हर चीजके देखय छै तऽ बरेण्डके जकरा जे जेतना शरीरमे होइ छै सी टी स्कैन करिके हर चीज एक्सरे करिके हर चीज देखैत रहय छै ककरा केतना की की केतना की टुटल फुटल छै केतना की कमजोरी छै कि मतलब देखयमे सभचीज देखय उखय छै तऽ अपन डॉक्टर ओना दवा ओना चलबय छै ओना दवाइ चलेलाके बाद आदमी एक तऽ पता चलि जाइ छै कि हाँ डॉक्टर साहेबके पता चलि जाइ छै कि जब एक्सरे सी टी स्कैन करेलाके बाद अपने पता डॉक्टर साहेबके चलि जाइ छै कि ओ किछु अइसा ही होल छै जे चीज होइ छै पाँच चीज सभकुछ डॉक्टरके पता चलि जाइ छै अपन परशेन्टके नहि बता सकय छै किएक पेशेन्ट हदाससँ किछु भी होइ सकय छै पेशेन्टके गार्जियन देखय छिकै जे गर्जियनोके नहि ओतना हिम्मतवला रहय छै तऽ नहि अथी कहि सकय हइ तऽ गार्जियनके भी नहि दै छिकै देखय खातिर कि गार्जियन नहि सहि पेतय ओइ खातिर तइयो जे जे जेना ई सभ करेलाके बाद कहय छै से सी टी स्कैन करेलाक बाद जकरा पास हिम्मत छिकै ने तकरा बतेलक बताओल जाइ छै बताइल जाइ छै कतबो हिम्मत रखलाक बाद आदमीके जब किछु तनि गलत भी बता दै छै कि नहि ठीक होतय चाहे होतय चाहे किछु भी बता दै छै ओकरो तनि दिमाग ओकरो तनि हिम्मतो कतबो रहय छै ने तइयो सुनलाक बाद तनि किछु तऽ लोभन तऽ नीच भए जाइ छै तऽ होलाके बाद तइयो की करतय बच्चा गिर उर जाइ छै तखन तऽ कोइ छोड़य नहि छै भने माय बाप बच्चा छोड़ि दै छै किछु भी भए जाइ तऽ बच्चाके तऽ केतनो बच्चा माय बाप करय छै नहि तऽ भार नहि पड़य छै लेकिन बच्चाके भार मम्मी पापा भार पड़ि जाइ छै डॉक्टरके लिए तऽ बहुते से अथी बेगूसरायमे तऽ हर चीजके डॉक्टर बहुत सारा ड़ॉक्टर हइ तऽ बहुत जब बीमारीके लिए सभ किछु हइ बच्चाके लिए भी डॉक्टर हइ ओ ओहिजाँसँ बच्चा जे चीज होइ छै सभचीज देखासुनी सभचीज ओ शुरूसँ लए कऽ जन्मसँ लए कऽ जब तक दस पन्द्रह साल तक छै ने जे चीज करतय ने ओहो जा सकय छै फेन गौरव कुमार डॉक्टर भेलय फेन संगीता सिन्हा भेलय उहो सभ डॉक्टर बहुते सभचीजके देखय हइ संगीतो सिन्हा गौरवो कुमार डॉक्टर इएहे सभ क्लनिक गोड़े उड़े सभ टुटनाइ फुटनाइ लागैए सभके देखय छिकै तऽ संगीतो सिन्हा लेके ने इएहे सभ देखय छै बच्चा बुतरूक जे चीज होइ छै सभ नहि होइ छै इहो सभके देखय छै देखय छियै पास भी सभचीज देखय छै जे जेतना डॉक्टर हइ ने सदर अस्पताल तइयो सदर अस्पतालमे सभ डॉक्टरसँ तनिक बढ़िआँसँ रहऽ अस्पतालमे होइ छै तऽ तइयो सदर अस्पताल सरकारीके जे हइ सरकारी छिकै सरकारी की होइ छै नहि होइ छै सरकारीमे जाँच फाँच सभचीज कयलाके बाद सभचीज करि लै छै तइयो जकरा नहि मोन भावय छै तऽ अपन बाहरसँ मेडिकलसँ अपन दबाइ लै जाइ छै तऽ मेडिकलसँ अपन दबाइ लेलाके जाहिके बदला मेडिकलसँ अपन दबाइ लै जाइ छै ओ अपन चलबय उलबय छै तऽ ओकरा इएह छै मगर ई ओइसँ अस्पताल ई होइ छै कि जेना बेड खर्चा ई सभ दबाइ उबाइ जेनाकी रहलाक बाद तनि खाना पीना ई सभ तऽ सुविधा होइ छै ई सभ सुविधा के लिए सभ अस्पतालमे होइ छै बड़ा बड़ा डॉक्टरके पास गेलाके बाद बेडपर भी सभचीज जते जे छै सभ रुपैआ पैसा गरीबीके लिए तऽ सदर अस्पताल ही तनि बढ़ियों हइ तऽ आबसँ तइयो गरीबके लिए सुनय छियै बच्चा आरके गिरय उड़य कि गिर गेलय नहि ठीक हेतय तइयो बेचारी कतबो किछु करऽ पड़तय किछु भी जाइ सकय छै प्राइवेट जा सकय छै तऽ जाइ छै तऽ अपन ठीक हो जाइ छै तऽ ओतना नहि प्रोफिट पड़य छै नहि ठीक होइ छै तब रुपैआ लगलाक बाद आदमी ठीक भए जाइ छै ने ओतना प्रॉफिट नहि पड़य छै रुपैआ लगलय ने तऽ बच्चा ठीक छै ने तऽ तइयो गोड़ तऽ नहिये ओइसन होइ सकय छै जइसन पहिने रहय छै ओइसन थोड़े टुटलाके बाद होइ सकय छै तइयो करतय तऽ की करतय लाचारमे आदमी करि लै छै